جی بولیے کون سا چپل لینا ہے سر فلائٹ کا کتنے نمبر لینا ہے سر آپ کو ہاں تو سر کس ٹائپ میں لینا ہے آپ کو بتا دیجیے سر

جی سر ہو جائے گا سر ون سر سات سو روپئے کا ہو جائے گا سر اوپر سے ہی مہنگا ہے اور جی ایس ٹی وی ایس ٹی ہم لوگ کو دینا پڑتا اور جو ہم لوگ جہاں سے سر مال اٹھاتے ہیں وہیں سے مہنگا ہے اور ہمارے دکان میں سر آپ کو بہت مضبوط اور بہترین طریقہ چپل مل جائے گا سر جی سر ٹھیک ہے آئیے سر ہماری دکان جو ہے رات آٹھ بجے تک کھلی رہتی ہے آپ آئیے دکان پہ لے جائیے چپل جی آٹھ بجے تک جی جی اور ہمارے یہاں چپل کے علاوہ جو سر شوز وغیرہ بھی ملتی ہے اگر آپ اپنے لیے یا اپنے کسی دوست وغیرہ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ سب ملتی ہے ہمارے یہاں شوز سلیپر لیڈیز کے لیے جینٹس کے لیے سب کے لیے ملتی ہے سر جی جی جی اور کچھ سر سر اور جو ہے ہمارے دکان میں آفر بھی چلتا ہے ابھی آئیے سر آپ کو آفر میں دکھاتا ہوں سر سر ابھی دام ہم آپ کو بتائیں سر سات سو روپے اس میں اگر آپ کو آفر مل جائے گا سر دے دیں گے حساب سے پڑ جائے گا آفر میں تھوڑا بہت کم ہو جائے گا سر